हमें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान उसी प्रकार कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हों चीज़ होती है अब कपड़े हमें दो प्रकार से उपलब्ध हो जाते पहले के ज़माने में कपड़ों को बनाने के लिए ऊन का उपयोग करके हाथ से दादी या मम्मी या नानीयाँ द्वारा हाथ से बुन बुन कर उन कपड़ों को तैयार किया जाता है चंदेरी में देखा जाए तो वहाँ पे साड़ियों को हाथ से बुन बुन के चंदेरी की साड़ी को तैयार कर पर आज के टाइम में कुछ इस कपड़े जींस है सर्ट साड़ियाँ रेडीमेड उपलब्ध होती हैं पर उनमें वो आनंद या वो सुकून नहीं होता है जो पुराने कपड़े हाथ से बने हुए कपड़ों में उपलब्ध होता था क्योंकि उनमें सफ़ाई और संस्कृति को दिखाया जाता था राजस्थानी फूल बनाना स्वस्तिक बनाना ओम का बनाना तथा उन कपड़ों में छोटे छोटे फूल को दिखाना ये सब हमारे रेडीमेड कपड़ों में देखने को मिलता था पट किंतु रेडी रेडीमेड कपड़ों में ये सब ना होके आज कल कलरों का उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के रेश्मों का उपयोग किया जाता है जो अच्छे भी नहीं होते और चलते भी नहीं हैं